हेलो हँ कहलहुँ कि जे हमर मोबाइल खराब भए गेलै हेँ तऽ हमरा मोबाइल सर्विसिंग करनाइ छै बुझलियै हम अहीँसँ मोबाइल लऽ गेल रहहुँ ओहिमे छै कि जे कैमरो खराब भए गेलै हेँ आर चार्ज नहि होइत छै चार्ज पिन खराब भए गेलै हेँ तऽ ओ सभके लिए हमरा एथी करनाइ छै बुझलियै सर्विसिंग तऽ कखन हम आबि जायब अहाँके दोकानपर अच्छा तऽ की करय पड़तै ओकरा ओ ओ नहि आवाजो नहि बढ़िआँ आबैत छै ओ अच्छा कहलहुँ जे कतेक टाका लागतै ओ अच्छा ओहिसँ कममे नहि हेतै ओ नहि ओ दोसर दोकानपर गेलियै तऽ ओ हमरा कहलकै अहाँके दू तीन सए रुपैआ छोड़ि देब अहाँ कहैत छियै एक सए रुपैआ छोड़ि दैले अच्छा ठीक छै तहन आयब ओ अच्छा अच्छा ठीक छै तहन हम आबि जायब अहींँके दोकानपर ओ तऽ अहीँ ने कहब अहाँके दोकान कए बजे तक खुला रहैए ओ अच्छा ठीक छै तहन आबि जायब हम एगारह बजेके आसपासमे ठीक छै तऽ बढ़िआँ अहाँ अच्छा ठीक छै तीन बजे आबि जायब तऽ बढ़िआँ सभ किछु लगा देबै मोबाइलमे बुझि गेलियै हँ अच्छा ठीक छै तहन आओरसभ मोबाइलके अथिओ खराब भए गेलै कैमरा हँ ठीक छै आ अच्छा ठीक छै तहन हमर मोबाइलकेँ आ पैसा ओ ओहिसँ कममे नहि करबै ओ तहन हम दोसरे दोकानपर चलि जेबै अच्छा नहि तैयो अहाँ किछु छोड़ि देबै तहन हम चलि आएब अहाँके दोकानपर ओ अच्छा ठीक छै तहन हम चलि आयब की कहलियै अच्छा ठीक छै असली लगा देब ठीक छै तहन राखैत छी आयब काल्हि लए कऽ